اردو زبان مقامی معیشت تجارت اور بیوپار میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اردو بولنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے گاہک سے رابطے میں سہولیت دکاندار اور چھوٹے تاجر اکثر اردو میں بات کرتے ہیں تاکہ گاہکوں سے بہتر تعلق قائم ہو گاہک اگر مادری زبان میں بات کرے تو اعتماد زیادہ بنتا ہے اشتہار اور سائن بورڈ بازاروں دوکانوں اور چھوٹے کاروباروں میں اردو زبان میں سائن بورڈز اور بینرز لگاتے جاتے ہیں تاکہ عوام کو آسانی ہو معاہدے اور لین دین کے نوٹس چھوٹے پیمانے پر خرید و فروخت کے معاہدے یا رسیدیں اردو میں لکھی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو بازاری زبان اور گفت و شنید اردو عام بول چال کی زبان ہے اس لیے سودے بازی قیمت کرنا اور شرائط فروخت بیان کرنے میں یہ زبان زیادہ مؤثر ہوتی ہے ثقافتی ہم آہنگے اردو زبان مقامی ثقافت کا حصہ ہے اس لیے اس کا استعمال بیےوپار کو سماجی طور پر قابل قبول اور مربوط بناتا ہے